आंनि मोननैनि सिङाव थानाय दाथ' नोङो थोरसिफोरखौ युस बा बाहायो जोङो मुंदांखा बाहायनायानो जाहैबाय मोख्रा खर' जौ मावग्रा ओमफ्राय दैहुजों जों दै लायो ओमफ्राय बरटनाव ओंखाम सङो ओमफ्राय जौजों न'लि जौ गनायनि थाखाय न'लि होयो आरो

आरो गुबुन मोनसे माखासेफ्रा जाबाय औवानि सागं बानायो सागंखौ सैनानै गुदुं बानायनानै गनखौ सैनानै मोननै गन सोनानै बेजों बानायो आरोना सागं बानायो सानानै ओमफ्राय खादौबो बानायो औवानि खादौखौ सैनानै स्लिम खालामनानै बिजौआव जंलिब खालामो आरोना ओमफ्राय

दायो गारहा स्टिलनिबो बाहायो ओमफ्राय आबै जांगाबो बाहायनाय जायो ओमफ्राय खादा संग्राय सान्द्रि सान्द्रियाव ना गोरान फोरानो संग्रायजों माइरं जावो ओमफ्राय साथा आथिंखौ औवानि गनाव सोयो ना सावनो थाखाय ओमफ्राय मा होनो औवा बनजोंबो जों जौ मावनो हायो न'लिखौबो औवाजों बानायो

ओंखाम संग्रायाव मा होनो थोरसि लथा गासिबो थाजोबो आरोना सिखा ओमफ्राय

मा होनो मैगं दोनग्रा बास्केटफोरखौ मोननो हायो आरो